फेसबुक तऽ नहि चलैत छै वट्सऐप चलबैत छी वट्सऐप चलबैत छी जे ओहि पर फायदा होइत छी देखैत छी जे कोइ समाचार ओहिमे देखैत छी आओर कोइ किछु भेलै शादी बिआहके भेजलै तऽ ओहो देखैत छी चाहे मेला गेलै तऽ कोनो भगवानके मूर्ति ओहो फोटो भेज देलै चाहे वीडियो कॉलमे देखैत छी चाहे बच्चाके बौआ होलै रिश्तेदारीमे तऽ ओहो देखैत छी आओर समाचार सब रङ्गके हइ से सबो देखैत छी कनी मनी आओर वट्सऐपमे चाहे राशिफलो देखैत छी आओर कहुँ मेला घूमे गेलै सेहो देखैत छी कहाँ कोन समान हइ कि हइ मेलामे वट्सऐप पर फोटो भेज देलै भगवान सबके मूर्ति कपड़ा लत्ताके चाहे पार्कके चाहे किछुके इहो सब देखैत छी आओर वट्सऐप पर देखैत छी जे दूरके आदमीके फोटो ओहो भेजलखिन तऽ देखैत छी